आतां हालीं जें युनियन बजट जाल्लें त्या बजॅटान एक असो एस्पेक्ट आशिल्लो की गवर्मेंटान सांगला की जे स्मॉल मिडियम आनी स्मॉल मायक्रो आनी मिडयम एंटरप्रायजीस जे आसा तेंकां सगळ्यांक खूब वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी तेणेन इंट्रोड्यूस केल्या आनी तेणीन तेंचो डॅफिनिशनूय चेंज केला मातसो म्हणजे चड लोकांक तेणेन स्मॉल जावं मायक्रो जावं मिडियम एंटरप्रायज म्हणून क्लासिफाय केला म्हणजे आमकां त्या युनियन बजटा वयल्यान अशें कळटा की गवर्नमँटाक सद्या जाय आनी आनी लोक चडान चड लोक बिझनेस स्टार्ट केल्लो आनी गवर्मेंट सांगता की तुमी फुडें सरात तुमी बिझनस स्टार्ट करात आमी तुमकां मदत करता आमी तुमकां वेगळे वेगळे स्किमी दितात आनी हितून भितर जर तर तूं बायल मनीस जाल्या आमी तुमकां तुका आनी हेल्प करता आनी तुका आमी स्किमी दिता गवर्मेंटान अशें केल्ले आसा की खुबशे लोकांक इंट्रस्ट फ्री लोन दिल्लो आसा जर तर तूं एक बायल बिझनस स्टार्ट करता जाल्यार तेका विदावट एनी इंट्रस्ट तिका लोन मेळटा हें केलां फक्त ह्या कारणा खातीर की त्या बायलेन वयर सरचें त्या बायलेन फुडें सरचें आनी जें तिजे तकलेन चल्लां जे जी बिझनस आयडिया तिजी तकलेन आसा ती तिणेंन डॅवलप करची आनी त्या बिझनस आयडियेन ती तिणें आनी पयशे कमोवचे आनी देशाचें आनी बरें जावचें जे नवे बिझनेस आसा जी नवे बिझनेसमॅन आसा तेंकां अशे कितलेशे नवे रायट्स इंट्रोड्यूस केल्या गवर्मेंटान की तेंकां कांय त्रास जावपाक जायना ते ज्या शिवाय भायले जे बिजनस आसा म्हणजे जे ऍम ऍन सीज आसा जे जे इंडियेन येता तेंकाय गवर्नमेंटान स्पेशल इकनॉमीक झोन म्हणटा ते इंट्रोड्यूस केल्ले आसा खंय तेंकां जाय तें तेंकां करपाक मेळटा ज तेंकां तेंचो बिझनस डॅवॅलॉप करपाक मेळटा आनी अशें करपाक तेंकां थोडो टॅक्सूय तेंकां कमी केल्लो आसा तेंकां टॅक्स हॉलिडेय दिल्ले आसा तेंकां थोडे प बिल्स तितुनूय तेंकां रिबेट मेळटा जावं डिस्कावंट मेळटा तेज्या शिवाय सद्या खुबशे आमचे देशान खुबश्यो अश्यो जागे आसा म्हणजे तुमी गिफ्ट सिटी म्हणटा ते तुमी आयकलां आसतलें हांगा आय ऍफ ऍस सी म्हणून एक एक सॅगमँट आसा खंय वेगळो वेगळो ऍज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स वयर सरतात आनी हेंचो फक्त एकूच ओबजेक्टीव असो आसा की चडान चड लोक तेणेन येवचे तेणेन बिझनस कसो स्टार्ट करप तें शिकचें जे फिनटॅक स्टार्टप जे आसा तें तेंकां तेचो क्रमांक तेंकां वाडोवपाक जाय हेका लागून अशे खुबशे सॅगमँट आसा सगळ्या देशान आनी जे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसात तेंकाय खूब प्रोमोशन मेळटा जावं तेंकाय खूब एनकरेजमेंट मेळटा की तुमी जाता तितले नवे बिजनसीस स्टार्ट करपाक तुमी ट्रेनींग दियात तुमी लोकांक एनकरेज करा तुमी तेंकां मोटिवेट करा खूब अशे वर्कशॉप्स आसात स्कील बेस्ड जावं स्कील ऍनहानन्समँट वर्कशॉप म्हणटात तेंकां की जे अशीं कामां आसात खंय खरी स्कील जाय पडटा म्हणजे तें आतां तुमी शिवण म्हणात न जाल्या तुमी कितेें पार्लर पार्लरान ब्युटिशन जें आसता तेजें काम म्हणा ह्या गजालीक स्कील एक जाय आसता सो ती ह्या स्किलाचेर सुद्दां खूब अशे वर्कशॉप्स आसता जे गवर्मेंट ऑफर करता आनी चडशे हे वर्कशॉप्स फ्री आसता नाजाल्यार खूब सवाय भितर आसता आनी लोकांक एक सर्टिफिकेट मेळटा की तुमी हो अमको कोर्स तुमी कंप्लीट केला ती सर्टिफिकेट घेवन तेंकां मागीर फुड्यां खंयी गवर्मेंट जॉबाक अप्लाय करपाक मेळटा जंय तेंकां बिझनस स्टार्ट करपाक मेळटा